वैसे तो मैं बहन बेटियों को पढ़ाने की मेरी सोचता हूँ बहुत कि मैं पढ़ा सकूँ पढ़ाने का मेरा दिल करता है कि मैं अपनी बहन या बेटियों को पढ़ाऊँ लेकिन समय के हिसाब से कहूँ तो मैं मुझे थोड़ी सी कठिनाई इसलिए आती है कि समय बहुत बदल गया है क्योंकि पढ़ाने के लिए बाहर लड़कियों को अकेला भेजना आज का समय नहीं है सब जानते हैं कि समय कितना खराब है जवान बच्ची को घर से बाहर भेजना बहुत अच्छी बात नहीं है कहते हैं कि भेड़िये जगह जगह होते हैं पता नहीं है कहाँ कौन सा भेड़िया मिल जाए इसलिए लड़की को पढ़ाओ बस अपने बारह तेरह चौदह साल की एज तक पढ़ाओ उसके बाद पढ़ाना बंद कर दो क्योंकि बारहवीं पढ़ा लो चाहें दसवीं पढ़ा लो लेकिन लड़कियों की पी ज्यादातर है नौकरियां नहीं लगती हैं क्योंकि लगाने के लिए इतने उनके लिए छूट नहीं रखना चाहिए क्योंकि समय बहुत खराब है इसलिए उनको घर का काम ही करना है वैसे पढ़ाई एक अच्छी चीज है लेकिन मैं समय के बात करें तो बहुत खराब है इसलिए मेरी इच्छा है कि लड़की को बस टेंथ या ट्वेल्थ कराओ बस बंद करो पढ़ाई